मेरे द्वारा ली गई पहली वस्तु मेरा ब्लेजर है जोकि मैंने पास के मार्किट से लिया था वो काले कलर का था और मुझे किफायती मूल्य में मिला जोकि मुझे बहुत अच्छा लगा उसे मैं पार्टी में पहन के गया तो लोगों ने उसे बहुत पसंद करा ओर मेरी बहुत ही तारिफ करने लगे और उस ब्लेज़र की भी बहुत तारीफ करने लगे कि मैंने बहुत अच्छा ब्लेज़र लिया वो काले रंग का था और चमकदार भी था उसकी बनावट बी अच्छी थी उसका कपड़ा भी अच्छा था साथी में वो गरम भी था क्योंकि वो ठण्डी के समय पहनने में वो काफ़ी अच्छा लगता था और उसमें ठण्डी भी नहीं लगती है घरवाले भी मेरी तारीफ कर रहे थे मुझे और भी ब्लेज़र लाने के लिए बोल रहे थे भईया के लिए और पापा के लिए इस तरीके से मेरी ब्लेज़र की बहुत तारीफ हुई और मेरा पैसा भी बर्बाद नहीं गया और मेरा समय भी बर्बाद नहीं गया मैं मार्किट गया था तो मुझे काफ़ी ब्लेज़र दिखाए गए लेकिन मैंने वो ब्लेक वाला ब्लेज़र ही लिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था और मुझे एक ही बार में देखने में पसंद आ गया था इसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा ये ब्लेजर मुझे बहुत पसंद है और मेरे पैसे भी व्यर्थ नहीं गए ब्लेज़र भी बहुत अच्छा रहा मैं इसका प्रयोग अच्छे से करता हूँ